अॻे जे ज़माने में ॾंडो कुंडो वधीक इस्तेमालु कयो वेंदो हुओ हमामदस्तो वधीक इस्तेमालु कर हमामदस्ते में जीअं त अद्रक थूम कुटी वेंदी हुई ऐं ॾंडे कुंडे में जीअं त चटणी वग़ैरह कुटींदाहासीं पर अॼु जे ज़माने में मिक्सर जो अहिड़ो अहिड़ो को जादू थियो आहे जीअं त कुझु बि विझूं था हिक मिंट में तयारु थी थो वञे ऐं वक़्त जो बि बचाव थिए थो